जेह्ड़ी पैह्ले टैम च फोटोग्राफी ही ते जेह्ड़ी हून दी फोटोग्राफी उं'दे दौनें च बड़ा जैदा चेंज़ आऐ दा चेंज़ केह् आए दा कि जेह्ड़ा पैह्लें फोटो होंदा हा ओह् बड़े इ'यां चीप कैमरे च खचोए दा होंदा हा जेह्ड़े पैह्लें जमाने च कैमरे होंदे हे ओह् फायदे ते इन्ने अच्छे निं होंदे हे उ'नें कैमरें च केह् होंदा हा कि उ'नें कैमरें च अच्छी क्वालिटी दा मैगापिकक्सल नेईं होंदा हा अच्छी ऐम्म बी दा कैमरा निं होंदा हा बट जेह्ड़े हूना दे कैमरे ऐं ओह् इन्नी अच्छी क्वालिटी दे ऐं आए दे कि ओह् डी ऐस्स ऐल्ल आर गी बी फेल करदे जेह्ड़ा हून दा टॉप दा कैमरा चला दा ओह् ऐ डी ऐस्स ऐल्ल आर कि डी ऐस्स ऐल्ल आर दा कि जेह्ड़ा ओह्दा लैंस ऐ ओह् इन्ना जादा अच्छा ऐ इन्ना जैदा अच्छी क्वालिटी दी ऐ कि ओह् जि'यां साढ़ा बैक ग्राउंड़ होंदा जनेही साढ़ी शक्ल होंदी जनेहा साढ़ा फेस होंदा डीटो सानूं दिंदा अउट पुट्ट दिंदा सानूं बट जेह्ड़े पैह्लें जेह्ड़े पैह्लें जमाने दे कैमरे हे इक ते ब्लैक ऐंड़ वाइट होंदे हे कन्नै बैक ग्राउंड़ अच्छी निं होंदी ही उ'नें कैमरें दी गल्ल करा दे ओ ते उ'नें कैमरें च केह् होंदा हा कि उ'नें कैमरें दे बिच्च फोटोे बी अच्छा निं हा औंदा बट जेह्ड़े प्राज़ैंट दे टैम च कैमरे आए दे उ'नें उं'दे बारे च अस जिन्नी तरीफ करचै ओह् घट्ट ऐ जेह्ड़े हून दे टैम कैमरे ऐं ओह् इन्ने जैदा जैदा अच्छे ऐं कि ओह् डी ऐस्स ऐल्ल आर गी फेल करदे जेह्ड़ा हून दा जेह्ड़े हून दे कैमरे आए दे ओह् डी ऐस्स ऐल्ल आर कोला बी अच्छे ऐं ओह् फोन च आए दे ऐं अच्छे फोटो जि'यां सैमसंग दा होइया अल्ट्रा ऐस्स टंव्टी फोर फिर दूआ आई फोन आई फोन बी किन्ने आई गेदे जेह्ड़ा आई फोन ऐ सिक्स प्लस ओह्दा इन्ना जैदा अच्छा कैमरा नी उ'नें फिर सोचेआ उ'नें होर डैबलप करने दे बोरे च उ'नें फिर आई फोन सैवन लेआंदा फिर होर कंपलेनां हियां होर अच्छा कैमरा लेआने दे बारे च उ'नें फिर लेआंदा आई फोन नाइन फिर टवैल्व फिर आया आई फोन इलैवन फिर उ'नें गी लग्गेआ कि कैमरे बिच्च होर बी सुधार आई सकदे ऐं फिर उ'नें केह् कीता कि आई फोन टवैल्व ही आंदा फिर उ'नें गी शक्क पेआ कि होर बी आई सकदा कैमरा अच्छा आई सकदा फिर कैमरा अच्छा आया नोहाड़े बाद आया आई फोन थरटीन फिर नोहाड़े बाद आया आई फोन फोर्टीन ते ओह्दे बड़े अच्छे कैमरे क्वालिटी कन्नै फिर जेह्ड़ा ऐ ओह् दुआ ऐ फिर दुआ कैमरा आया फिर जेह्ड़ा इ'नें आई फोनें कोला दा पैहे्लें हा ओह् हा इक मात्र डी ऐस्स ऐल्ल आर ऐसा कैमरा हा जेह्ड़ा अच्छी क्वालिटी जेह्ड़ा मश्हूर हा अच्छी क्वालिटी दी पिक्चर आस्तै जेह्ड़ा फोटोग्राफी फोटो ऐ फोटो बिच्च अस बड़ा जैदा मैमरियां कैपचर करियै रक्खी सकने मैमरियां कैपचर करने मतलब कि अस फ्यूचर च दिखदे कुदै कि जि'यां तुस कुदै घूमन चलिये ओह्दै च फोटोग्राफी अस उद्धर फोटो बगैरा खिच्ची लैन्ने फिर अस घर आई जन्ने फिर जिसलै अस ओह् टाइम चेता करने जिसलै अस घूमन गेदे हे उस टाइम उसलै अस दिक्खने होन्ने कि इद्धर अस घूमन गेदे हे अगर साढ़ा फोटो गै अच्छा आंदा होऐ अच्छा आए दा होग ते अस तां गै अपनी मैमरी अच्छी तरह याद करी पाना हून जि'यां फोटो जि'यां बलर आए दा होग जिन्नी बा चीजां उद्धर होङन असेंगी बलर बलर लग्गनियां सानूं अच्छी तरह नेईं लब्भनियां ते सानूं एह्दा एह् होना ऐ केह् नेईं मैमरी नेईं होई साढ़ी रिफ्रैश नेईं होई अगर असैं अच्छा कैमरा लेदा होग पैह्लें जमाने च केह् होंदा हा कि लोग कुतै घूमन जंदे हे ते इक फोटोग्राफर कन्नै लेइयै जंदे हे जेह्दे कोल कैमरा होंदा हा ते उ'नें उस कैमरे दी बजह कन्नै उस फोटोग्राफ्र दा घर बाह्र चलदा हा हैना ओह् कैमरा बी इन्ना प्रिमियम क्वालिटी दा निं होंदा हा जिन्ना अज्ज दे टैम पर आई गेदे ऐं अज्ज दे टैम पर इन्ने अच्छे अच्छे कैमरे आए दे कि गल्ल गै मत पुच्छो जेह्ड़ा डी ऐस्स ऐल्ल आर ऐ मैंह्गा ते ऐ गै ऐ बट ओह्दे बिच्च इन्नी अच्छी क्वालिटी दा लैंस पाई दा अच्छी क्वालिटी दी साईंटिसटैं लैंस फांइड़ कीते दा कि लोग कुतै बी जाङन ते लोग अपनी मैमरी कैपचर करी सकदे ऐं होर ते होर लोग जिसलै बी कुदै जंदे ते फोटो खिच्चदे फोटो खिच्चने कन्नै उं'दियां मैमरियां बनदियां मैमरियां बनने दे बाद जिसलै उं'दा जिसलै उं'दे अग्गें बच्चे आंदे फिर ओह् दसदे कि दिक्ख अस इद्धर गेदे हे फिर ओह्दे बच्चे बी कुछ नां कुछ सिक्ख मिलदी ओह्दे कोला दा फिर ओह् केह् करदे कि जंदे ओह् कुसै बी जाङन कैमरा लेइयै जंदे अगर अज्ज दे टैम पर कुदै बी जेह्ड़ा कैमरा ऐ बड़ी जगह कम्म आंदा जेह्ड़ा कैमरा कैमरा कम्म आई जंदा कि जेह्ड़े बलागर ऐं पैह्लैं जेह्ड़े होंदे हे फोटोग्राफी होंदी ही हैना फोटोग्राफी होंदी ही ते ओह्दे बिच्च इन्नी जैदा अच्छी क्वालिटी नेईं मिलदी ही लोकें गी ते लोकें वाइट फोटो मिलदे हे ते बलैक ऐंड़ वाइट फोटो दा केह् होंदा हा कि ओह्दे च कुछ नेईं करी सकदे हे पर जेह्ड़े अज्ज दे कैमरे आई दे नोहाड़े च फिल्टर आए दे फिल्टर दे कन्नै कन्नै फिल्टर दे कन्नै कन्नै इंस्टाग्राम आई दा ओह्दे च बी इन्ने फिल्टर ऐं अस अपनी फोटो गी बैस्ट कोला दा बैस्ट होई सकने फोटो गी जेह्ड़ा पैह्लें दे टाईम च ते नेईं होंदा हा एह् आया टैकनॉलजी दी बजह कन्नै सानूं इन्ना कुछ दित्ते दा होर अस इन्ना कुछ करी सकने कैमरे बिच्च आई जंदा सनैपचैट इन्ने मिलियन फिल्टर ऐं ओह्दे कन्नै अस अपने कैमरे दी क्वालिटी बनाई सकने कैमरे दी क्वालिटी बनाने दे कन्नै कन्नै अस